जीअं त असांजे भारत में अहिड़ियूं कई सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि जिते असां सीज़नल वाइज़ घुमी सघंदा आहियूं जीअं त असां गर्मियुनि में हिल स्टेशन ते वञणु पसंदि कंदा आहियूं ऐं बरिसातुनि में झरननि जी जॻहियुनि ते वञणु पसंदि कंदा आहियूं ऐं थधियुनि में असां बर्फ जो आनंद वठनि मज़ो कंदा आहियूं तीअं ई हिन जॻहियूं ते असां पंहिंजी बाइक ते बि वञी सघंदा आहियूं ऐं एंजॉय कंदा कंदा असां हुते पहुची सघंदा आहियूं

चंडीगढ़ खां लेह लद्दाख हिन जॻहियूं ते असां पंहिंजी बाइक बि खणी वञी करे थी सघंदा आहियूं हिते असांखे असांजी सरकारु फैसिलिटी बि ॾींदी आहे गाॾियुनि जी पण हिन जॻहियुनि ते बाइक में घुमणु जेको मज़ो आहे उहो सरकार जी गाॾियूं में न आहे तीअं ई हुन में हिकु जॻह आहे लेह लद्दाख हुते मुंहिंजो दोस्त हाणे थी आहियो हुन मूंखे सलाह ॾिनई की इअ जॻह ॾाढी सुठी थी पंहिंजी फैमिली सां गॾ थी अच इहो ई मां सोचो आहे हिन वेकेशन में दिवाली जे मां पंहिंजी वाइफ सां गॾु लेह लद्दाख जे ट्रिप ठाहींदमि ऐं मां हुन जॻह ते बाइक ते वेंदुमि बाइक जो मज़ो वठंदो वठंदो हुतां जी हरियाली पहाड़ झरननि जो मज़ो वठंदो वठंदो मां लेह लद्दाख थी ईंदुमि